हेलौ औ नोंथाङा सायखेल फानग्रामोन नामा ने औ माने आंनो सायखेलनि गोनांथि जादोंमोनलै आदा ओरैनो ओरैनो खयथासोआव खुलियो आदा सायखेलाखौ दखाना आदसा आदसा ओरैनो दा नोंथांनि सायखेल दखानाव मा मा सायखेलखौ मोननाय जायो दा

आदसा आदसा आं आं ओरैनो दा बे लेडिस सायखेलफ्रा सिटि बाइकफ्रा बेसेबांसो दाम थाङो आदा

औ

आङो आंनोथ' बे सिटि बाइक सायखेलखौनो नांगौमोन ओमफ्राय नोंथाङा दाहाय बेलासियाव खयथासिमाव खयथासिम थायो जेनोबा दखाना बेलासियावहाय

साराइआटासिम ना होमब्ला आं दायो बेलायाव ओरैनो माबा पास्थासोआव थांनोसै जागोन दा ने औ औ औ दे होमब्ला बे सायखेलखौनो ना औ आङो बेंथलनिफ्राय बुंदों आदा माने फिसाजोनो सायखेल नांगौ नालाय बेखायनो एखदमबारे गोनांथि जादों आरो बेखायनो खबर लाहरदोंमोन आं आदा नोंनाव औ दे होम्बा आदा आं दा थांनोसै दे होम्बा औ औ दे दे आदा होम्बा दा थांनोसै आं दे आदा दे औ दे